हेलो देखिऔ हम छी से डरेबर हमरा लिए से नेपाल जाएके हइ तऽ नेपालसे जे सीधे रस्ता हइ किएक छीनि लेतै ओ बहुत दङ्गा आओर होइ हइ नहि छओ फिट हूँ ठीक छै ई सबेरे जाइके हेतै हमे हँ इहाँ दङ्गा आओर होइ हइ ई नहि ठीक हइ यानी सावधानसँ होशिआरीसँ जाएके पड़तै नहि होशिआरीसँ जाएके पड़त ठीक

हँ ठीक अछि साइडेमे लगा देबै ठीक छै ठीक अइ तऽ जाइ छी अच्छेसँ जेबै

ठीक फेर अएबै ठीक हइ जल्दिए चला जल्दिए चलि अएबै छीनिछोर होइ हइ तऽ दङ्गा आओर होइ हइ मारिपीटि होइ हइ ठीक हइ ठीक हइ राखै छी